अगरि मूंखे मौको मिले घुमण लाइ त मां दुबई वेंदुमि छो छोकी दुबई में मुंहिंजा जाम जार रिश्तेदार बि रहंदा आहिनि ऐं मां ॿुधियो आहे हुते घुमण लाइ बि जाम कुझु आहे ऐं बीं ॻाल्हि हुते छा आहे न हुते मां ॿुधो आहे धंधे करण लाइ असां जेको धंधो करे सघंदा आहियूं उहो बि जाम सुठे तरीके सां करे सघंदा आहियूं त मां कोशिशि कंदुमि दुबई वञा हुते माण्हुनि सां मिलां हुते मां घुमां ऐं थी सघे त पंहिंजो धंधो बि हुते अॻियां वधाए थो सघां मां